हाँ कभी हम अपने समुदाय यात्रा से जब बाहर की ओर यात्रा शुरू करते हैं तो जर्नी करते समय यात्रा करते समय कुछ लोग मिलते हैं जैसे हम अपना अपने कंट्री में रहें अपने राज्य में रहें अपने देश विदेश बाहर दूसरे देश में जाते हैं जर्नी के लिए जाते हैं तो वहाँ भी बहुत तरह के लोग मिलते हैं और भेदभाव लोग करते ही है और कि किए हैं क्योंकि जैसे ही कोई होटल में जाए खाना खाने के लिए या कहीं विश्राम के लिए बैठे आराम करने के लिए बैठे या खाना खाने के लिए जाएँ तो वहाँ वहाँ भी लोग जो है भेदभाव के दृश्य से लोग नज़र के हिसाब से लोग देखते हैं खाने पीने का पहनावे का बोली विचार से जैसे हम बंगाल में चले जाएँ या कहीं कोई अदर स्टेट चले जाएँ वहाँ भी लोग देखते हैं और कभी कभी यह होता है गलत दृष्टि से लोग भेदभाव या जातिवाद कि वजह से देखने लगते हैं कहते हैं यह इस देश से हैं वह उस देश से हैं यह बिहारी हैं यह नहीं करना चाहिए गलत बात है और यही सब होता है अपना खास से अगर जहाँ जाते हैं यही होता है क्योंकि लोग को यह सब करना नहीं चाहिए और जो होता है तो गलत बात है जर्नी पर ही जा रहे हैं या टूर पर जा रहे हैं या कोई हम एक अलग माहौल में जा रहे हैं घूमें वहाँ भी देखिए तो लोग जो है ऐसे देखते हैं यह तो गलत है ये इस जाति से है इसका व्यवहार गलत है बोली विचार ठीक नहीं है लोग कहते हैं और झेलना पड़ता है बंगाल गए यू पी गए कहीं भी गए यह सब झेलना ही पड़ता है